अॼु महाराष्ट्र जे इस्कूलनि में सभु सुविधाऊं नथियूं पहुची सघनि पर हाणे जीअं स्मार्ट बोर्ड कॉलेजनि ताईं पहुता आहिनि पर इस्कूल में अञां उहे न पहुता आहिनि ऐं इस्कूलनि में जीअं सुविधाऊं घटि जे करे किथे किथे कहिड़े कहिड़े इस्कूल में पाणी बि भरिजी वेंदो आहे जेके जाम तकलीफ़ ॾींदियूं आहिनि ॿारनि खे हुननि जे करे ॿारनि खे बि छुटियूं ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं हिन सभु सुविधाऊं जे करे हिन ॿारनि खे बि तकलीफ़ थींदी आहे अगरि ईअं सभु सुविधाऊं हुजण हुजनि आ त ॿार खे हिकु सुठी पढ़ाई ऐं सुठो जीवन अ बिताइण जो मौको हुजनि खपे हुजे आ